कोंकणी ही कोंकण भास ही अशें म्हणटा की कदंबा वयल्यान आयला कोंकणीचो इतिहास खूब व्हडलो आसा आदले तेंपांनी लोक खूब कोंकणी उडयताले पूण जेन्ना सावन पुर्तुगाल येवन आमच्या राज्यांत राज करून गेला चडशे लोक इंग्लीश हाका चू चोड म्हत्व दिवपाक लागला पूण आमी विसरपाक जायना की कोंकणी आमची मायभास आनी आमी जाता तितलें कोंकणीनूच उलोवपाचें